हमरा आरके तऽ मोबाइल लेलियै मोबाइल लेलियै तऽ मतलब सीम मतलब भरैलियै सीम भरेलियै तऽ मतलब की आधार कार्ड सऽ मतलब सीम मतलब हमरा आरके अयलै तऽ तऽ सीम आधार कार्ड सऽ मतलब हमरा आरके बनबैलियैया भेलैया मतलब की एहि सऽ मतलब हमरा आरके मोबाइल मतलब चालू भेलैया की की कहै छै ओ पैसा भराबै छियै तब तऽ हमरा आरके मतलब नेट मतलब चालू रहै छै तऽ हमरा सबके तब मतलब देखै छै मोबाइल चलबै छै तऽ नेट भरबै छियै तब चलै छै